टाउनाव बेरायनो आं मोजां मोनो टाउनाव मानो होनब्ला टाउनाव थांबोला जोंनि गोसोआबो मोजां मोनो गाननाय जोमनाय न' बां लामा सामा न' बेफोरखौ जोङो नुफेरिखाय मोजां नायनो मोजां नुयो गासैबो नांनाय बुस्थुआनो दखान फाहाराव बे नुजोबो नालाय नांगौमानि बुस्थुखौ जोङो टाउनाव गासैबो मोनजोबो मुलि जेन'बा लोमजाब्ला साजाब्ला मुलि नांगौ जायोब्ला मोनब्र'बो आरो गाननाय जोमनाय सेन्डेल सेन्डेल मुजा बेफोरखौबो जोङो टाउन सहराव निजा गोसो बायदि बासिनानै लानो मोनो न' बांखौबो जोङो टाउननि न'फोरखौ नुफेरा नालाय इफोरखौनो जोङो नायनो मोजां मोनो थाबायनो आरो मानसिफोरखौनो दखान फाहारखौनो जोङो नायनानै गोमोबोयो आरो जों बिनि थाखायनो जोङो टाउनाव थांब्ला मोजां मोनो टाउन टाउनाव थाफेर थाफेरफेरनो मोनि मानसिफोरा टाउनखौ जोङो मोजां मोनो आरो गासैबो न' बां इदिनो गोजौ गोजौ थाखो थाखो नुफेरिखाय बेफोरखौ जोङो नायनानैनो गोमोयो आरो टाउननि न'खौ बिनि थाखायनो जोङो टाउनाव बेरायहैनो मोजां मोनो